बिहार शिक्षामे प्रणाली व्यवहारिक आ रहल छै मतलब शिक्षाके प्रणाली सुधरि रहल छै बिहार शिक्षा आओर इहाँपे बहुत अच्छा अच्छा सब कॉलेज खुलि गेलैए जैसे कि इहाँ हय गेलै पूर्णियामे वी वी आइ टी कॉलेज हम इहाँपे बी टेक करै लए एलियै छै इहाँपे पढ़ाइ बहुत अच्छा हय छै बहुत सारा टी शिक्षकगण सब जे छै बहुत क्वालिटीवला सब छै बहुत अच्छा सब छै बहुत अच्छासँ पढ़ाइ हय छै हम इहाँपे भी पढ़ै छियै हम पहिलेमे अररियामे पढ़लियै हऽ आओर इहाँ बिहारके शिक्षा पद्यति जे छै उ ठीक धीरे धीरे पहिले तऽ गड़बड़ रहै पर आब धीरे धीरे ठीक हय जाइ छै हय छै सबके जिला एकहकटा जिलामे आरक्षण अऽ मिलै छै बिहारमे मार्गदर्शन जे छै जिलाके वर्ग संचालन द्वारा हमेशा हैते रहै छै विश्वविद्यालय विद्यालय द्वारा जैसे सर्टिफिकेट जे छै कोर्स ओहे सब सबके मिलते रहै छै जे सब करै छै ओकर तकनीकी सरकारी आओर गैर सरकारी सब संस संस्था द्वारा समय समयपर इन्टर्नशिप होइते रहै छै ई सब कुछ आओर इहाँके शिक्षा पद्धति जे छै अभी विकासमे चलि रहल छै आओर बिहार सरकार द्वारा शिक्षा पद्धतिके विकासमे आओर आना छै बिहार सर बिहारके अऽ अभी